हेलौ ओइ बायद' ए माने जोङो मानासाव बेरायहैनो नागिरदों नालाय स्कुल बन्द' मोन्नायखाय गथ'फोरखौ बेरायनो लांगौमोन ओमफ्राय नों जोंखौ दैदेननो हागोन्ना नों बेरायहोनो हागोन्ना ओरैनो मा मा नु उम मा मा नुगोन जेनेबा मा मा जायगा दं नुसि नुसि जायगाफ्रा माबादि माबादि ओमफ्राय मा मा जुनारफ्रा माबादि माबादि दं मा मा जुनार उम मोख्रा दंना गैया मोख्रा मोख्राफोर मोसाखौ नों खोन्थानाय लोगो लोगो बाग्दावनायसो मोनबायहाय मोसा थाब्ला थांनाय नङा गथ'फ्रा बेरायहैनाय नङा

ओमफ्राय जानाय लोंनाय फेसिलिथिबो थागोन्दा बेयाव ह'टेल सटेल दंजोबो दा होमब्ला बे मा होनो खाम्फायादि सिगांहाय बेयाव माबा मोनसे धाबा बायदि बानायबोदों ना बेयावनो जानाोसै दे सार खाम्फा बानायनायाव दे बेयावनो फ्रिबो मोनजाबोगोन जों जोंहा बेवहाय फ्रि मोनजाबोगोन फ्रि थोद ओमफ्राय नै नै बायद' बे मोसाखौ दा खोन्थाग्रो गथ'फोर थांबा गिगोन गिनानै हाबनाय नङा जेला सेला मोसा होनबाथाय मोसाफोरखौ गियोना आटार' थारिकआव थांगोन दे दे बिदिब्लालाय बिदिनो जाबाय दे उम दे दे उम दे होम्बा